एमेजॉन तां फोन घुरायो आहे हेॾो मस्तु आहे पोकोएक्स टू ऐं ब्लू कलरु एकदमि चमकंदो आहे मुंहिंजो फोन जेको फोटो आयो उहो ई आहे चोहठि मेगा पिक्सल कैमरा हेॾी मस्तु ऐं हुन जे मथां ॿ सौ छावंजाह जी बी मां पंज सालु हलायां पोइ बि मुंहिंजी स्टोरेज फुल न थींदी ऐं प्रोसेसर एॾो मस्तु आहे मां मखण वांगुरु हलंदो मुंहिंजो फोन मखण वांगुरु घणे मिलियो सिर्फ़ु वीह हज़ार ॿिए हंधु ॿिया हेॾा महांगा महांगा फोन आहिनि हुन जे साम्हूं इहो फोन तमामु सुठो आहे तमामु जेतिरी हिन जी मां तारीफ़ कयां होतिरी घटि आहे मूंखे त जामु मज़ो थो अचे इहो फोन हलाइण में मां मां त हीअं चवांव की सभु इहो फोन वठनि